सत नवंबर उणिवीह सौ असीं एकवीह अप्रैल उणिवीह सौ सतरि चोवीह सितंबर ॿ हज़ार छह वीह मार्च ॿ हज़ार अठ पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ चालीह